हमारे क्षेत्र में प्रचलित हिन्दू धर्म है और उसमें से अन्य हमारे आस पास में अनेक जाति के लोग रहते हैं एक एक एक समुदाय में एक हिस्से में हिन्दू लोग रहते हैं और एक से एक हिस्से में मुस्लिम लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में सिख इसाई सभी लोग धर्म जाति के लोग रहते हैं और अनेक जातियों के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं और उसमें से हिन्दू धर्म अधिक है और सभी लोगों का एक एक समूह होता है और सभी के धर्म के अलग अलग स्थल होते हैं धार्मिक स्थल होती हैं हिन्दू धर्म के आस पास हिन्दुओं का धार्मिक स्थल होता है तथा मुसलमानों के लिए मस्जिद धार्मिक स्थल होता है और सिख के लिए और इसाई के लिए भी धार्मिक स्थल होता है सबके लिए धार्मिक स्थल बनाया गया है हमारे मोहल्ले में और सभी जाति के लोग मिल जुल कर रहते हैं और आस पास के लोग में अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं और सभी इस प्रकार रहते हैं जैसे कि एक ही हिन्दू धर्म एक ही जाति के हों और इस तरह अपने अपने आस पास में सभी लोग एक अच्छे परिवार की तरह रहते हैं और अच्छे समूह काे और अनेक लोग अनेक समु समुदाय में रहते हैं और हिन्दू मुस्लिम जा हमारे मोहल्ले के आस पास में अधिक हैं और सिख इसाई कुछ कम हैं पर थोड़े से ही हैं पर हैं सिख इसाई भी और बस